गुजरात इतिहासिक ख़्याल खां बि ॾाढो महत्वपूर्ण आहे हिते देश जे केतिरनि वॾनि राजनेतन कारनि जनमु वरितो जीअं त महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल ऐं ॿियनि बि केतिरनि जनमु वरितो आहे महात्मा गांधीअ जो जनमु ॿ अक्टूबर ते पोरबंदर में थियो हो ऐं महात्मा गांधीअ हिकिड़ो आन्दोलन शुरू कयो हो लूणु एक्ट साल्ट एक्ट जेको गांधी आश्रम खां शुरू थियो हो ऐं उनमें केतिरनि ई देशवासियुनि बहिरो वरितो हो सरदार वल्लभ भाई पटेल बि हिन देश गुजरात जा ई हूंदा हुआ जिनि जो बि देश लाइ वॾो योगदानु रहियो आहे खेनि कॾहिं बि विसारे नथो सघिजे गुजरात में केतिरा ई वॾा महत्वपूर्ण स्थान आहिनि गांधी आश्रम आहे जिते बि केतिरा ई सैलानी गांधी आश्रम में अञा बि अचनि था ऐं गांधीअ जा चरख़ो ऐं संदसि कुझु रखियलूं चीज़ूं ॾिसी करे खेसि यादि कनि था खेसि नमनु कनि था प्रणाम कनि था हू सत्य अहिंसा जो पूॼारी हो खादी जा कपिड़ा पाईंदो हो चाहींदो हो त सभु देशवासी खादीअ जो उपयोगु कनि घर में चरख़ो हलाइनि कपह खे धाॻे जे रूप में आणे उनजो धाॻो उनजा कपिड़ा ठाहिनि ऐं उद्ययोग वधे ऐं माण्हू सोटी कपिड़ा पाहिनि त हिकु तमामु कॉटन हितां जी मशहूरु आहे खादी तमामु मशहूरु आहिनि जा घणा कारख़ाना आहिनि दुकान आहिनि जिते तमामु सुठी खादी मिले थी मंदर बि तमामु इतिहास इतिहास खां जुड़ियल आहिनि सोमनाथ जो मंदरु हुजे गिरनार जो मंदरु हुजे ॿिया बि केतरा ई पुराणा मंदर आहिनि राजकोट पानेली सिद्धपुर अहमदाबाद चामुंडा आबू अंबा जी त गुजरात में हर तरह जा फेस्टीवल बि थियनि था ऐं माण्हू दुनिया भर जा अची करे उन्हनि सांस्कृतिक प्रोग्रामनि में शामिलु थियनि था ऐं हुनजो आनंद माणीनि था अंबा जी मंदरु आबूअ में तमामु वॾो शाही मंदरु आहे चामुंडा चोटीला गिरनार जहिड़ा बि वॾा मशहूरु मंदर आहिनि जिते बि इतिहास में इन्हनि जा ज़िक्र घटनाऊं यादियूं शामिलु आहिनि